मुझे सलवार सूट बहुत पसंद है हम सलवार सूट पहनना बहुत पसंद करते हैं उस इसका ये कपड़े से पूरा बदन ढँका रहता है लोग छोटे कपड़े पहनना चालू कर दिए हैं कपड़ा पहन पहले के पहले के कपड़े और अब के कपड़ों में बहुत अंतर आ गया फ़र्क आ गया है पहले कपड़े कुछ और पहनते थे अब बहुत छोटे कपड़े पहनना चालू कर दिए हैं अब सलवार सूट या अच्छे कपड़े बहुत कम लोग पहनते हैं छोटे कपड़ा चालू कर दिए पहनना सर पहनावे से हमारी संस्कृति झलकती है कपड़ा आदमी को इज़्ज़त शरीर को ढकता है कपड़ा आदमी के शरीर को ढकता है अच्छा कपड़ा शरीर उसको ढाक के इज्जत देता है छोटे कपड़े शरीर शरीर को शरीर से अलग दिखते हैं हमारे संस्कृति के खिलाफ़ है छोटे कपड़े हमें ये सब कुछ हम सलवार सूट पहनते हैं और सलवार सूट पसंद करते हैं सलवार सूट हमारे स् संस्कृति है